جی میرا آرڈر نمبر ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو زیرو میں میں نے یہ آرڈر جون دو زیرو دو پانچ ایک آٹھ کو کیا تھا اور ابھی تک پروسیسنگ نہیں دکھا رہا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بھیجنے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے اور کیا کوئی طریقہ ہے کہ میں اسے ایکسپریس یا جلد ڈیلیوری میں تبدیل کروا سکوں اگر وہ حل نہ نکال پائیں اگر یہ وقت پر نہیں پہنچ سکتا تو کیا میں آرڈر منسوخ کر کے ریفنڈ حاصل کر سکتا ہوں یا کیا آپ کے پاس کوئی ہے جو جلدی پہنچ سکتا ہے